राज्यांत ही येरादारीची सेवा आसा ती तशी बरिचशी उत्तम अशें आमी म्हणूंक शकतात कित्याक गोव्या राज्या जी कदंबा ट्रानस्पोट सर्वीस आहा तीं एक उत्तम अशें येरादारीचें सादन आसा तशेंच आताची जी चड अशें आमच्या समुद्र किनाऱ्या पट्टे वयले जे लोक आसा तें चड अशे जे गाडी बी आपणाची भाड्याक दितात किंवां ट्रानस्पोर्टा खातीर वापरतात तें एक उत्तम तरेचें येरादारीक वाहन जाता तेका लागोन बरेचशें जाणांक जेंकां कोणाक पयस वचपाचें आसत किंवां लागीचें लागीं सुद्दां जर वचपाचें पायलट किंवां जे टॅक्सी ड्रायवर आसता ते तेंकां व्हरून पावयतात किंवां वचपा येवपाक बरेच सोंपें पडटा पण तशें जर पळोवपा गेलें जाल्यार जें हांगचे भारतांतले आसू किंवां गोंयांतले जे रेट किंवां जे प्रायज पयशें जे पडटा ह्या येरादारीक तें बऱ्याच प्रमाणांत चड आहा कित्याक कारण तेंकाय तें परवडना जें बारीक बारीक गाडी चलोवपी आसता किंवां ज्यो खंयच्यो संस्था आसात ज्यो येरादारी पळयतात तेंकां सुद्दां तें अडचणेचें थरता पयशां खातीर कारण इतली लोकांक घेवन प्रवास करप तेंकां व्हरन पावोवप हाडप हें तेंचें जें वाहनाचो खर्च आसता तो सुद्दां तेतूंत येवपाक जाय अशें पद्दतीन तेंचे जें जर पयशांचो जर तेंचो वेव्हार पळयत जाल्यार चड पयशें तें लोकां कडल्यान घेतात तेका लागून येरादारीच्या बाबतींत जे खर्च येता तो बऱ्याच प्रमाणांत आतां म्हण जर म्हळें मडगांव जर सद्दां जर यो वच जर करपा जालें जाल्यार सुद्दां बरोचसो जो खर्च आहा तो येरादारीचेरच वयता आनी लोकांक हेजो चड त्रास जाता तेका लागोन हो जो प्रस्न आहा तो तसो पळोवपाक गेल्यार येरादारी ही खुबूच खर्चीक अशी गोश्ट आसा राज्यांत आनी देशांत सुद्दां